ہلو جی سر جی میں نے آپ کے کمپنی سے ایک پروڈکٹ خریدی تھی جی وہ موبائل چارجر ہے جی سر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے چارجر خریدی ہے میرا پہلا چارجر گم ہو گیا تھا اس لیے اس لیے میں نے خریدی تھی جی تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر یہ بہت اچھا چارجر ہے کیوںکہ جب بھی میں چارج کرتا ہوں بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور موبائل ہیٹ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کا وائر بہت لمبا ہے جس کی وجہ سے مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہیں بھی جاتا ہوں آرام سے چارج ہو جاتا ہے اور ہیٹ بھی نہیں ہوتا ہے جی اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا چارجر ہے اور اس کا اکسپیرئنس بہت اچھا رہا ہے جی تھینک یو سر تھینک یو